आङो जेनेबा खारनाय बादायलायनायनि सिगां न'आव दैखौ फर लिटार लोङो फर लिटार लोंखांनानै आङो देहाखौ एसे राफोद खालामो आरो खालामखांनानै आङो एबा दखानफोराव बायनानै मोनो आरो जेनेबा जेरैहाय रेडबुल स्टिंफोर बेफोरखौ लोङो लोंनानै आङो बा मेंनायफोरखौ एबा खारनाय बादायलायनायाव मेङो बेफोराव बेफोरखौ लोंनानै आङो माने मेंनायखौ खम मोनो आरो रेडबुल बा स्टिंफोरखौ लोंबाथाय बिदिनो ओमफ्राय फिल्डफोराव खारो आरो खारजेनग्रोयो खारजेननानै उनाव आङो बिदिनो बेफोर माबाफोरखौ स्टिंफोरखौ रेडबुलफोरखौ लोंनानै खारोबाथाय इसे मेंनायफोरखौ खम मोनो आरो खम मोनो ओमफ्राय खारनाय बादायलायनायनि सिगां आङो देहाखौ इसे फिट मोनो बेफोरो स्टिंफोरखौ लोंबाथाय स्कुलफोराव खारनाय बादायलायनाय समाव आङो बेफोरखौ लोङो आरो लोंनानै लोंनानै देहाखौ इसे मेंनायखौ रेजें मोनो आङो दा स्कुलफोराव बादायलायनाय समाव जेनेबा हाफपेन्ट गस्ला स्पर्टिं गानो जुथा मुजा गाननानै आङो देहाखौ फिट लाखिग्रोयो ओमफ्राय उनाव खारो खारै खारै खारनानै उनाव आङो बिदिनो बेफोरबायदि बादायलायनायाव बिदिनो आङो देहाखौ खारखांनानै एसे मेंनाय मोनबाथाय आङो दैखौ लोङो दसे जिरायनानै दैखौ लोंबाय लोंनानै बिदिनो बेलेग बेलेगावबो खारनाय बादायलायनायाव बिदिनो आङो देहाखौ जेनेबा बिदिनो स्टिंफोर लोंबाय बिदिनो रेडबुलफोर लोंनानै खारो आरो खारनानै आङो खारनायनि सिगां बेफोरखौ लोङो आरो लोंनानै लोंनानै देहाखौ एसे रेजें मोनो उनाव खारो आरो ओमफ्राय खारनानै बिदिनो आरो जोबोद मेंबाथाय उनाव दैखौ लोंफिनो दै लोंनानै इसे देहाखौ एसे फिट मोनफिनो बिदिनो बेलेगफोरावबो खारनो थांनाय समाव बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि लोंलाङो बिदिनो रेडबुल स्टिंफोरखौ लोंलाङो लोंनानै बिदिनो खारनाय बादायलायनायाव बाहागो लाहैयो बिदिनो जुथा मुजा गाननानै उनाव बिदिनो खारनाय बादायलायनायखौ आङो एबा देहाखौ थिग थाक लाखियो बिदिनो बेलेगफोरावबो माब्लाबा दुखुबो मोनो खारनाय बादायलायनाय समाव गोग्लैयो गाहेफ्लांनानै गोग्लैयो बेहायनो इसे आखाइ आथिंफोरा दुखु मोनो आरो माब्लाबा आरो खारबाय थाबाबो खारबाय थानायावनो मेङो बिरातनो मेंनानै माब्लाबा उदैबो सायो मालाबा उदै सानायाव माब्लाबा जिरायनोबो गोनां जायो उदै साबाथाय माब्लाबा आरो साया माब्लाबा आरो खारबाय थानायावनो सायो साबाबो आरो माब्लाबा बिदिनो लासै लासै खारो इदिनो उनाव खारखांनानै उनाव फैनानै उनाव दैखौ लोंफिननानै आराम मोनो आरो देहाखौ बिदिनो